आबाद मावनायनि थाखाय दैनि फुंखाया मोनसे गोनांथार फुंखा मानोना आबाद मावग्रा बै आबादथिलियाव जोंनो दैया गोनांथि जायो बेनि थाखायनो आबाद मावनायनि थाखाय दैनि फुंखाया जोबोद गोनांथार आरो जोंहा आबाद मावनायाव जेबो दैनि थाखाय जेबो असुबिदा गैया आरो जोंहा बै आबाद मावनायाव दै जगायनो थाखाय जोंहा बेबस्ता दङ आरो जों बे दै बेबस्ताखौ बा दै जगायनाय बेबस्ताखौ जों मोननो हादों आरो जों बेबायदिनो जोंनि गामिनि आबाद थिलियाव जों मोजां रोखोमनि फिथाइ मोननो हादों